भारतीय वैज्ञानिक के सूचि मे महान भौतिक विग विज्ञानी वेंकेट रमन के अद्युतीय योगदान छै रमन ने अपन अविष्कार रमन प्रभाव के द्वारा पदार्थ से प्रकाश के गुजरे वाला गुजरने आओर एकर प्रकीर्णन से जुड़ल खोज कयने छथिन अपन ई खोज के लेल रमन के उन्नैस सए तीस मे विज्ञान के क्षेत्र मे उच्च पुरष्कार नोबेल पुरष्रकार भी मिलल छनि एहिमे आधुनिक भारत के वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम होमी जहाँगीर भाभा प्रेमचंद्र पाण्डेय कैलाश नाथ कौल श्रीराम शंकर अभ्यंकर सीएनआर राव